हम कार बुक केलउ यऽ ओलामे तऽ हमरा ई बताबु कि अहाँ ओ सवारीकेँ पहुंँचा कऽ हमरा कतए देरमे आएब पिकअप करयलऽ आओर हमरा कतए देरमऽ हमरा हमर जगह पर पहुँचा देब आओर ओहिमे की सभ सुविधा यऽ ओहिमे ड्राइवर केहन यऽ सही से चलय छै कि नहि अहाँ एकबेर चेक कर लेब किआकि हम फेर दूर जायब आओर किछु भै जायत तऽ एहिमे हमरा दिक्कत अछि आओर अहुँकेँ क्षति पहुँचत हमरो क्षति पहुँचत